हमरासबके इसकुल और कॉलेज मे छै जे इतिहास पढ़ायल जाइ छै पर जे छै ने मगर जेनाकि विद्यापति के भेलै ओसब जे छै ने इसकु मे नहि पढ़ायल जाइ छै और जेना तारा माइ के भेलै सगरे छै प्रचलित मगर इसकुल कॉलेज मे नहि पढ़ायल जाइ छै इतिहास मे नहि छै आ तहन जे छै मण्डन मिश्र के जे छै ने मण्डन मिश्र के सबजगह अथी छै आ इतिहास मे नहि देल छै मण्डन मिश्र के नाम तऽ तै दुआरे छै की जे मतलब ओ सबके पढ़ए के लेल जारी होना चाही इसकुल चाहे कॉलेजमे ओहोसब पढ़ना चाही तऽ तै दुआरे ई सब चीज व्यवस्था नहि छै इसकुलमे कॉलेजमे इतिहास तऽ पढ़ायल जाइ छै पर वएह छै मण्डन मिश्र के बारे मे नहि छपलै हँ इतिहासमे और तारा माइ के बारे मे सेहो नहि छपलै हँ इतिहासमे तऽ तै दुआरे छै ई सब छपना चाही इतिहासमे बाल्मीकि जी के छै ने इतिहासमे नहि छपलै हँ तऽ तै दुआरे ई सब चीज छपना चाही इतिहास मे